इतिहास इतिहासीक घडणुकेंत एक व्हड मनीसाची नांवां जेन्ना येतात तेन्ना जे डॉ जेक सिक्वेरा हाचें नांव येता तांणी गोंय हें महाराष्ट्रांन विलीन न करचें हाचे खातीर खूब झूज केल्लें आसा वा एक संघर्श केल्लो आसा तांणी खूब गोंयांक गोंयचें गोंयकारपण उरचें हाचेर खूब संघर्श केल्लो आसा तांणी खुबशे जाणांक प्रेरणा दिवन तांकां गोंयत गोंय गोंयकारपण दवरपाचें अशें अशें ह्या रितीन एक खूब एक कार्य केल्लें आसा ताका आमी ऑपिनियन पोल म्हणटात तो ऑपिनियन पोल सोळा जानेवारी ह्या दिसा जाल्लो जातून गोंयकारांनी मतां दिल्ली जंय जर तांकां गोंयाक गोंय एक वेगळेंच राज्य म्हण उरपाक जाय आशिल्लें तर तांणी दोन पानांचेर मत मारचें आशिल्लें जाल्यार दुसऱ्या तरेन फुलाचो एकमत मत आशिल्लो जातून जर गोंय तुमकां विलीन करपाक जाय आशिल्लें वा वेगळ्या राज्यान वचपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तांणी फुलाक मत मारचो पूण गोंयकाराक गोंय एक वेगळेंच राज्य उरपाक जाय आशिल्लें आनी हाचो दोन पानां ह्याचो निकाल म्हणल्यार दोन पानांचो विजय जालो आनी ऑपिनियन पोल जेन्ना घडलें तेन्ना तेन्नाच्यान एक गोंयाक एक वेगळी वळख मेळिल्ली आसा आनी हाचे कारणान आयज आमी आमचें संस्कृताय वा आमची वेग वेगळेपण आसा तें सांबाळपाक शकतात आमच्या आमचें दायज सांबाळपाक शकतात